हलो हलो हा तव्हांजे तरफ़ो मूंखे फ़ोन आयो हुयो तव्हांखे कोई गोल्ड वोल्ड खपे छा छा खपे हम्म हम्म अच्छा अच्छा मतलबु ख़ाली गोल्ड में खपे या डायमंड वग़ैरह बि हली वेंदा अच्छा अच्छा अच्छा त इहो मूंखे तव्हांजो केतिरो बजेट आहे त मां हुनीअ हुनीअ हिसाब सां ॿुधायां न तव्हां घणो पैसो ख़र्चु करणु चाहियो था घणो बजेट आहे त हे थोरो आइडियो ॾींदव त मां ॿुधाईंदमि

हम्म

छो जे हिन में छा आहे केरेट जो हिसाबु किताबु हूंदो आहे हिकु अठारह केरेट हिकु ॿावीह केरेट हिकु चोवीह केरेट ॿावीह ई हलंदो आहे मेन त छो जो चोवीह त बिल्कुलु प्योर थी वेंदो हुन में हेतिरियो न हलंदी आहे हुन में थोरो मिक्स करिणो पवंदो आहे मज़बूती जे लाइ ॿावीह केरेट तव्हांखे पवंदो लॻभॻि सठि हज़ार जो सठि हज़ार जो ॾह ग्राम ऐं ठाहिराई लॻंदी तव्हांजो ॾह परसंट समुझो छह हज़ार पर ग्राम ऐं ॾह परसंट ठाहिराई लॻंदी दुकान ते अचो त वधीक सुठो छो जो वधीक वैरायटी मिली वेंदी ऐं कंहिंखे मोकिलींदव त वरी मां हेतिरी वैरायटी न मोकिले सघां या त तव्हांखे वीडियो ॾेखारे थो सघां पिचरूं वग़ैरह लेकिनि हुन में तव्हां सिलेक्ट न करे सघंदो त पाण ई पर्सनली अचो ऐं जंहिं जंहिंजे लाइ ठाहिरायो था उहो बि अचे त उहो पसंदि करे त वधीक बढ़िया ॻाल्हि आहे उहे त असांजी दुकान यारहां बजे खुलंदी आहे ऐं ओ महिल ॾींहं जो रश बि घटि हूंदो आहे शाम जो त रश बि थी वेंदो ई आहे तव्हां तव्हां पंहिंजे टाइम जे हिसाबु सां

ठीकु ओ के